ہم پرندوں کو اپنی طرف اپنے باغ کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمارے ایک طریقہ ہے کہ ہم وہاں پہ دانے رکھ دیتے ہیں اور پانی رکھ دیتے ہیں جس سے کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ کر وہاں پر آتے ہیں اسے کھانے کے لیے پانی پینے کے لیے تو اس طرح سے جب وہ آتے ہیں تو ہم ان پر ان کو اس طرح سے ہم اپنے باغ اس کو راغب کرتے ہیں اور او ہمارے اور ہم پرندوں کے لیے اناج اور پانی رکھتے ہیں کیونکہ یہ رکھ پانے اور اناج رکھنا پرندوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بول نہیں پاتے ہیں اور انہیں یہ اور اس چیز یہ سب چیزیں کہیں اور سے نہیں مل پائیں گی جب تک کہ ہم ان کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ مہیا نہ کریں